जोंनि ओनसोलनि जोंनि ओनसोलाव थानाय बर' हारिमुवानो जोंनि गाननाय जोमनायानो

जोबोद फारागथि दङ मानो होनोब्ला जोंनि बर'आव बर'नि गाननाय जोमनाय दखना जोमग्रा फालि बेफोरो आखाइजों दानाय आखाइजों लुनाय गावनो सोरजिनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो जोंनि सिगां समनि बै समनि आबै आबौमोननि इन्दि जि लुनाय थावख्रि लुनाय आरो एम्फौ फिसिनाय बेफोरबायदि हुदाखौ नुयोब्ला गुबुन हारिनि

गुबुन हारिनि हारिमुफ्राव जों बेफोरखौ बेरखांनाय नुवा बेखायनो जोङो जोंनि नैबे एम्फौ फिसिनाय इन्दि सि लुनाय बेफोरखौ जोङो गोग्गानो हायो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोंहा एम्फौ फिसिनायखौ गारबोयाखै बै समनिफ्रायनो जोङो दासिमबो बर'नि न'खर न'खर एम्फौ फिसिनाय इन्दि सि दानाय इन्दि लुनाय इन्दि थावख्रि लुनाय बेफोरखौ जों दासिमबो बर'नि न'खराव नुबोगासिनो दङ आरो सोलिगासिनोबो दङ जोंनि ओनसोलनि हारि हारिसाफोरनि गेजेराव फारागथिखौ जोङो बेखौनो बुंनो हायो दि जोंनि बर'नि गासैबो आगरफोरानो बर' हिनजावफोरनि आखायाव आखाइजोंनो एरनाय आखाइजोंनो दानाय बेफोर जोंनि बर'नि न'खराव सोलिबोबाय थाग्रा मोनसे दा दानाय लुनायनि हाबा होननानै जोङो बुंनो हायो नाथाय जोंनि खाथि खालानि ओनसोलाव गुबुन हारिफोरा जों बायदि दानाय लुनाय खौ गाव गावनि आखाइजों दानायखौ जों नुनो मोना खालिजोंबोल' बिसोरो मेचिननिफ्राय दिहुननाय बायनाय बेफोरखौबो जों बांसिनै नुनो मोनो ओमफ्राय जोंनि खाथि खाला थानाय हारिसाफोरनि गेजेराव जोंनि बर' हारियानो जों गामसा दानाय हुदा आर'नाइ फालि दानाय हुदा बैसागुआव गानग्रा खर' खावखाग्रा दानाय हुदाया दासिमबो सिख्लाफोरनियाव दङ बेखायनो जोंनि गुबुन हारिनिफ्राय जोंनि हारिमुवा इसे फाराग होननानै जोङो बुंनो हायो